तूं गोंय सोडून आनी खंयच्या जाग्यार भोंवलां आनी खंयचो जागो आवडला ताच्या बद्दल म्हाका थोडें सांग आमी वर्सांत एकदां गोंयच्या भायर खंय तरी टुराक वता चडशीं आमी न्हय देवळांनी वता पयलीं म्हणल्यार पयलींच आमी फर्स्ट टायम गेल्लीं तेन्ना मुर्डेश्र्वर गेल्लीं मुर्डेश्र्वर जें पळोवन ती म्हादेवाची मुर्ती ती मनाक सुद्दां खूब बरें दिसलें मागीर अशींच एकदां आमी शिर्डी गेल्लीं शिर्डी तें साईबाबाचें देवूळ थंय आमी दोन दीस टूर केल्लो पयलीं देवळांत गेलीं देवळांत देवाचें दर्शन घेतलें मागीर तशेंच थंय खंय खंय भोंवपाक रावलीं केन्ना जे गांव पळोवंक ना तसले तांचे गांव पळयले शेतां पळयलीं थंय म्हाराष्ट्रांत कितें कितें रोयतात चडशें महाराष्ट्रांत उस तसलें चड थंय मागीर आतां कोविडा नंतर तर एक सुद्दां आमी खंय टूर करूंक ना खंय भोंवपाक वचूंक ना आतां हालींच आमी बाळूमामा गेल्लीं थंय आमी खुबशे अशें कितें कितें पळयलें जें बाळूमामाच्या देवळांत खूब थंडशें एक वातावरण आसलें जो थंयचो लोक एक वेगळीच भाशा उलयतालीं जें आमी कितें उलयता आमची कोंकणी तें तांकां कळनासलें जे ते कितें आमकां सांगताले तांकां आमची भाशा कळनासली आमकां तांची भाशा कळनासली पूण थंयचो क्लायमेट असो आसलो की तो खूब मनाक मनाक अशी शांती दिता पळय तशें आशिल्लें